ہمارے یہاں بجلی چوبیس گھنٹے آتی ہے اگر بجلی مختلف موسموں میں کاٹی جائے تو زندگی میں الگ الگ رنگ آ جاتے ہیں جیسے بجلی جانے سے اندھیرا ہو جاتا ہے اسی طریقے سے ہم باہر نکل کر موسموں کا لطف اٹھا سکتے ہیں